हलो मां तव्हां खे स्मार्ट वॉच जो ऑनलाइन ऑडर कयो पर मूंखे हींअर त ॿिए हंधि बहितरीन सौदो मिली वियो आहे तंहिंजे करे तव्हां महिरबानी करे जेको तव्हां खे हो ऑडर ॾिनो हो स्मार्ट वॉच जो उन खे तव्हां रदि कंदा महिरबानी